आंनि मोनदांथिनायाव जोंनि खामानि मावनाया आरो गावजों गाव सोमोन्दो लानायनि लामाखौ बिरोंदामिनआ जोबोद मदद होदों जेरै जों माखासे खामानि मावनायफोराव जों जेरै जोबोद खस्थ' जायोमोन जों बिरोंदामिन गैयामोनब्ला नाथाय जोंनि माखासे गोबां आगजु बेसादफोरा जोंनि खामानि मावनायाव जौ जोंनि जिउ खुंनायनि राहा लामायाव नांगौ जानायाव जोबोद मदद खालामो जेरै बिसोरो बेसाद मुवाफोरा जोंनि थाखाय गोबां खामानि जोंनि खामानि मावनायाव जाग्रा मुवा बेसादफोर बानायनायाव जोङो माखासे खामानि मावनायफोराव न' लुनायफोराव लामा सामा बानायनायफोराव दालां बानायनायफोराव बिरोंदामिनफोरा जोबोद जोंखौ मदद होयो होननानै आङो सानो